हेलो हँ हम एक एक हम एगो क्लाइन्ट बाजि रहल छी अहाँके एगो के एगो केसके सम्बन्धितमे जानकारी चाहैत छी हम एगो जमीन मुद्दामे केसके बारेमे पुछनाइ चाहैत छी ओहि लेल की हेतै कोन कोन कानूनी प्रक्रिया हेतै ओहि लेल की केना करय पड़तै से कहिऔ हमरा कनि हम पाली गामके निवासी छी हमर जे एगो छै ने भैआरी उएह हमर जमीन लए लेने छै सएह लेल जमीन हम चाहै छियै ओकरासँ छुड़ाबै लेल तऽ ओहिमे कोन कानूनी प्रक्रिया छै से बारेमे हमरा कनि कहू तऽ हँ हँ हम अपना हम अपनामे बातचीत केने छियै लेकिन ओसभ कोनो फैसला लेल इच्छुक नहि छै हम पञ्चो बैठेने छलियै तऽ पञ्चसभ जे मुद्दा देलकै ने से हमरा तऽ मञ्जूर छै लेकिन हमरा भैआरीकेँ नहि मञ्जूर छै ओहि लेल हम चाहै छियै कि कोनो कानूनी प्रक्रिया माध्यमसँ ओ जमीन हमर होय अरे ओहि जमीनके कागज तऽ छलै लेकिन कागज हेराए गेल छलै सएह लेल तऽ हम चाहैत छियै कोनो एहन कोनो माध्यम होय जाहिसँ ओ जमीन हमरा मिल जाय तैँ दुआरे अहाँसँ हम कंसल्ट करनाइ चाहैत छी अहाँ बहुत पैघ वकील छियै नहि हमरा पास तऽ जमीनके कागज नहि छै हँ हँ हँ रसीद हमरा पास छै हँ